हेल्लो केहेन कपड़ा अय हॅं अभी तऽ हमरा बहुत आर्डर आयल छै कहिया छै शादी दस पंद्रह दिन छै ने ठीक छी हम अहाँ कतय अयबै आ कखन अयबै अहाँकेॅं कपड़ा मिलत दस दिन के बादे किए कि हमरा अभी तऽ बहुत कपड़ा आयल छै स्कारपो दुइये टा छै भय जायत लेकिन दस दिन बाद होयत पंद्रह दिन अय ने शादीमे तखन दस दिन बाद कपड़ा मिल जायत पैसा तैसाक गप्प कय लेतियै कोन कोन कपड़ा अय लहॅंगा कय टा लहॅंगा कय टा अय आओर बाॅंकी सबटा मिलाकय अहाँके सात हजार रुपैआ लागि जायत अभी तऽ अहाँ देखिये रहल छियै शादीके सीजन छै बहुत आर्डर आयल छै हमरा लग स्टाफो एकटा बीमार छै हॅं के से किछु डिस्काउंट भय जेतै अच्छा अहाँ अपन आदमी छियै अहाँ आबै छियै हमरा लग हमरे कस्टमर छियै तखन अहाँकेॅं छओ हजार लागि जायत

कपड़ा लयके अहाँ कहिया अयबै से दस दिन बादे ने मिलत से कपड़ा अहाँकेॅं शादी सॅं पहिने मीलि जायत ठीक छै अहाँके हम कपड़ा